पयलींच्या काळान सायकल ही एक गरजेची वस्त जावन आशिल्ली पूण आतां तशें ना आतां मोटरसायकलीन सायकल ही ए रिप्लेस करून दवरल्या तशेंच एक मोटसायकल ही एक मनशाची गरजेची वस्त जावन आसा खंयच्याय घरान वसात एक तरी एक ना एक मोटरसायकल आसात आनी तेच मोटरसायकली खातीर पल्युशन वाडटा तशेंच पल्युशनाकूत लाग पल्युशनात लाग लागून हॅल्द प्रॉब्लम्सूय वाडटात तशें ह्योच मोटसायकल आमकां खूब गरजेक आसा जशें रिमोट एरया साकून तुका सिटीन येता जाल्यार बसीस टायमार आसना तेन्ना तुका मोटसायकलूच जाय पडटा तशेंत खंयीय वसपाक जाय जे कडेन बसी वसना थंय तुका मोटसायकल जाय पडटा तशेंत मोटसायकल हो एक सामको गरजेचो रोल प्ले करता तशेंच मोटसायकल नासतना खंयीय पावपाक खूब मुश्कील जाता ता आतां आमी पर्यावरणान पल्युशन वाडटा ताका लागून मोटसायकल काय बंद करूंक शकना पूण मोटसायकल आतां जायूच ना अशी ना मोटसायकल खंयीय वसपाक तुका मोटसायकल जाय पडटा खंयीय खंयीय खंयच्या जाग्यार जें तें ज्या जाग्यार बसी आसना टायम टूं टायम थंय तुका मोटसायकलूच जाय पडटात आनी मोटसायकलाक लागून बीन खूब वातावरणान पल्युशन जातात आन तेंच पल्युशनाक लागून आयजकाल खूब लोग बरे ना जातात खूब तरेचे वेगळे वेगळे दुयेंसां जातात जशीं हाट डिजिसीस लंग आनी खूब न खूब तरेचे डिजिसीस वाडटात स्मोकाक लागून तशेंच मोटसायकल आमकां गरजेची बीन आमकां जायी बीन तशें आमकां पटस मोटसायकल नाकाय बीन पूण आतां मोटसायकल ना जाल्यार आमचें जिवीत खूब कठीण आमकां मोटसायकल जायूच खंयीय वसपाक आतां कोणूत चलत वसपाक सोदनात आमच्यान लागीं सुद्दां वता जाल्या मोटसायकल जाय पडटात आनी मोटसायकला खातीर फ्यूल जाय पडटा आनी फ्यूल नासतना मोटसायकल चलना तशेंच फ्यूल हें हो एक खूब गरजेचो रोल प्ले करता तशेंच मोटसायकल हे खूब बरी बीन तशें तातुंतल्यान दुयेंसांय बी जातात आनी तशें आमी मोटसायकल नाका बी म्हणूंक शकनात